अगर अपन पसंदीदा क्लासिक किताब या पुरानी कॉपी या किसी विशेष बुक की बात करें तो मेरे पास गीता रखी हुई है रामायण रखा हुआ है महाभारत की कॉपी रखी हुई है क्योंकि मुझे अपने धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इसलिए मैं अधिकतर टाइम गीता पढ़ता रहता हूँ कभी कभार डिप्रेशन में जाता हूँ तो गीता पढ़ने से मेरे कई सारे क्वेश्चनों का आंसर मुझे अपने आप ही मिल जाता है ये मेरे अंतर मन को भी साफ़ रखता है कोई गलत काम नहीं करने देता जैसे मैं अपने आप को अच्छा फ्रेश फील करता हूँ कभी कभार माइंड में भी अच्छे पॉजिटिव विचार रहते हैं सकारात्मक विचारों के कारण अच्छा काम धंधा चल जाता है